औ माबा नांगौमोन ए आपेलल' नांगौ ना माथो आंनाव लिसुआथ' गैथ'आ एसे गोबाव नांगोन बेलेगनावसो दं ओमफ्राय आपेलआ केजिआव एक्स' थाखा थाइजौआ आसि थाखा बेसेबां बुरजा नों बेसे बुरजा लांगोन ए बिदि बुरजा लाङोबा एसे एनैखौ खमाय जागोन ओमफ्राय मालाथो नांगौ ए जायो दे हैनांगौ ना नों लांफैगोन ए ओमफ्राय माबाफोर नांबावगौ बारा गोजान नङा खाथि बिदिनो एक किल'मिटारसो जागोन नोंसोरनिफ्राय आरो ओमफ्राय माबाफोर नांबावगौमोन नामा नों लिसु बिदोंमोन ना लिसुआथ' दा आंनाव गैथ'आ एसे उनावसो जाहैगोन बेयो नों नेथ'नो हागोन ना नांथारगौमोन नोंनो नांथारगौबा लायनांगोन आरो एसेल' दा ओमफ्राय लिसुआ माने लिसुआ केजि बा बिदिनो आसि थाखाफोर लानोसै नों बुरजा लाङोबा खमनि हरनोसै आं दाथ' सोलाबथ'आ एसे साननैसोनि उनाव नायनोसै नामा नों साननैसो नेथ'दो दाम थाइजौआ नोंनि गोसो बायदि लांनो हागोन आरो दंनायालाय दङ माबायाबो आपेलाबो दङ आनार'सफ्राबो दङ ओमफ्राय मोननो नांबावगौ लांसानदि मोनहैगोन खोमा आनारसा थाइसेआव बिदिनो थ्रिस थाखानि फानदों आङो बेसेबां बुरजा नांगौ ए दे दे होनबा नों जेब्ला थाङो समा सफैगोन अब्ला हरनोसै दे दे होनबा दोनथ'नोसै